वैसे तो मैंने बहुत सीरीज़ में किताबें पढ़ी नहीं है लेकिन अगर मैं अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डालता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब मैं नौवीं दसवीं मेंं रहा होऊंगा तो मैंने प्रेमचंद जी का कथा संग्रह मानसरोवर पढ़ा था जो तकरीबन आठ खण्डों में प्रकाशित हुआ है और उसमें अनुमानित दो सौ के आसपास कहानियाँ होंगी ये संग्रह मुझे बहुत पसंद है बहुत प्रिय है उसकी सारी कहानियाँ बहुत प्रिय है इसलिए क्योंकि वो कहानियाँ एक दम ग्रामीण आंचल से आती हैं उन कहानियों के किरदार जो है वो इतने आम लोग हैं कि उससे आप सीधा कनेक्ट कर पाते हैं आप उसने सीधा अपने आप को संबंधित पाते हैं उन कहानियों की जो पीड़ाएं हैं उन कहानियों में जो संवेदनाएं हैं वो वैसी ही संवेदनाएं हैं जो बिल्कुल हमारे आसपास कहीं घट रही होती हैं उसके किरदार बिल्कुल हमको अपने जीवन में आस पास कहीं चलते फिरते दिख जाते हैं बात करते दिख जाते हैं उन कहानियों के जो किरदारों के संवाद हैं वो संवाद हमको अपनी ज़िंदगी में अमूमन बहुत आसानी से सुनने को मिल जाते हैं प्रेमचंद जी का जो लिखने का स्टाइल था वो निश्चित तौर पर बहुत सरल और बहुत ही अलहदा था बहुत अलग था उनकी तमाम कहानियों से हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है भारतीय समाज की जो स्थिति है उसको बहुत साफ़ तौर पर देख पाते हैं क्योंकि हम उस ज़माने के समाज में तो नहीं थे लेकिन हमको ये पता चलता है कि उस ज़माने का समाज कैसा था उस ज़माने के लोगों की सोच कैसी थीं उस ज़माने की परंपराएं संस्कृतियाँ कैसी थीं उनके लोगों पे प्रभाव किस तरीके के थे तो मानसरोवर कथा संग्रह मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए मैंने एक ही बार पढ़ा क्योंकि दोबारा मुझे फिर कभी मौका नहीं मिला तो एक बार मैंने वो पूरा पढ़ा है आठ खण्डों में है उसमें दो सौ कहानियाँ है